ہاں میرا ایک پسندیدہ مصنف ہے ان کا نام ہے منشی پریم چند مجھے منشی پریم چند بہت پسند ہیں کیونکہ منشی پریم چند معاشرے کی سچائی کو لکھتے تھے اور اپنی قلم کے ذریعے حق بات کو بلند کرتے تھے منشی پریم چند نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے گؤدان گبن وغیرہ مجھے مشنی پریم چند کی کہانی عید گاہ بہت پسند ہے جب کبھی میں اس کہانی کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں یہ کہانی ہے حامد اور اس کے چمٹے کی اور بہت اچھی کہانی ہے اس کے علاوہ مجھے منشی پریم چند کی ایک اور کہانی جس کا نام کفن ہے مجھے بہت پسند ہے منشی پریم چند ایک بہت عظیم مصنف تھے